हाणे मां कैब बुक कई हुई उल्हासनगर वञण लाइ पर मूंखे हाणे जामु देरि पेई थिए छोकी ड्राइवर अञां ताईं पहुचो न आहे हिते हुनखे शायदि लोकेशन समिझण में न आई आहे पर अञां ताईं हूअ हिते आयो न आहे त हिन लाइ मां कैब पंहिंजी केंसिल पई कयां